खौरां बिलाइयाव फोसाव जानाय रादाब आरो गमामायै जानाय जाथायनि गेजेराव गोबां रोखोमनि फारागथि दङ थारैनो नोंगौदि खौरां बिलाइयाव फोसाव जानाय रादाबफोरा खायफा खायफा गोबां रोखोमनि नंखाय रादाब फोसावो बेनिखायनो बे खौरां फोसावनाया खौरां फोसावगिरि एबा रादाब बुथुमगिरिफोरनि सायाव सोनारो खौरां बिजोङा ओरैबायदि मोनसे बिथिंजों एबा नोजोरजों जानांगौदि जेखिनि जोंनि समाजाव एबा जाथाय जा सोमजिदों एबा माबा मोनसे इसुस जादों बेफोरनि बागै रादाब बुथुमगिरिया गोबां रोखोमनि नलेज एबा गियानखौ बुथुमनानै लाग्रो नांगौ जायो बिनि उनावसो रादाबगिरिया रादाब एबा खौरांखौ खौरां बिजोङाव फोसावनो हायो बिनिखायनो गोबां रोखोमनि बिदिन्थि दङ जाय खौरां बिजोंफ्रा एबा खौरांगिरिफ्रा नंखाय रादाब फोसावनानै समाजनि गेजेराव हारि आरो माहारिनि गेजेराव दाङा बाजि लाबोनाय आरो नंखाय गियान सोनानै होनाय बेफोरबायदि समाजाव गुबुंले समाज सोमजियो आरो नंखायै सुबुं माहारिखौ नंखाय लामाजों थांनो थाखाय सुबुरुन न होयो बिनिखायनो खौरां बिलाइयाव फोसावजानाय रादाबा गमामायैनो खायफाया नंगौ आरो खायफाया नङा बिनिखायनो बेफोरखौ नाय बिजिरनो थाखाय गोबां रोखोमनि रादाबफोरखौ बुथुमनो थाखाय जों गोबां रोखोमनि रादाब बुथुमगिरिफोरखौ जोङो नुनो हानाय जायो समाजाव बियो गोबां गुबुंले गाज्रि गोहोम गोग्लैयो जेरावनाखि जाय समाजाव गाज्रि खौरां एबा रादाबा गोसारो बेबायदि समाजाव गुबुंले बारहावा बारो जायनि गेजेरजों जौगाथाय एबा देब्लाबमेन्ट नि जिखिनि खामानि बिफोरो उन जानानै थालांनांगौ जायो बिनिखायनो खौरां बिजोङा ओरैबायदि मोनसे गोजौ हाथियार जायनि गेजेरजों जौगाथाय आरो गाहाय फारसे थांनाय बेफोरनि फारागथिखौ नुनो मोननाय जायो बिनिखायनो खौरां बिजों एबा खौरां बुथुमग्राया नंगुबै रादाबखौ बुथुमनो गोनांथार थारैनो खौरां बिजों एबा रादाब बुथुमग्राया नंखाय रादाब फोसावोब्ला समाजाव गुबुंले गाज्रि गोहोम गोग्लैयो